اردو زبان اپنی تاریخ میں دوسری زبانوں اور ثقافتوں سے بہت متاثر ہوئی ہے خصوصاً مغربی اور وسطی ایشیائی زبانوں اور ثقافتوں کے تعلیمات کے باعث اردو کی وجہ سے اصلی بنیاد ہندوستانی زبانوں میں رکھی جاتی ہے جن میں سنسکرت فارسی عربی اور دیگر زبانوں کے اثرات ملتے ہیں مغل سلطنت کے دور میں اردو زبان پر فارسی کا بڑا اثر ہوا ہے جس کی وجہ سے اردو میں فارسی الفاظ کی بڑی تعداد استعمال ہوئی ہے جو زبان کو ارتقا دیتے ہیں اردو زبان میں عربی زبان کے الفاظ اور اصلاحات کی بھی طرف رجوع کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن علمی دینی اور فلسفی موضوعات پر مغلوں کے دور میں اردو زبان پر ترا کی زبان کے اثرات بھی دیکھے گئے ہیں برطانوی راج کے دور میں انگریزی زبان کا اردو زبان پہ بھی اثر ہوا ہے جو اضفیت تعلیمی نظام اور سیاست سیاسی تعمیلات میں دیکھا جا سکتا ہے اردو زبان کو مغربی زبانوں میں بھی اثرات ملے ہیں جیسے انگریزی فرانسی اور پرتگالی وغیرہ اردو زبان کی بنیاد ہی ہندوستان کی مختلف زبانوں میں رکھی گئی ہے جن میں براج بولی کھڑی بولی برج بولی وغیرہ شامل ہے اردو ادب کی خصوصیات بھی دوسری زبانوں کی ثقافتوں سے متاثر ہوئی ہے اس میں شاعری ناول افسانے اور تاریخی داستانیں شامل ہیں جو مختلف زمانوں میں مختلف موقعے پر بنائی گئی ہے